एह्दे च इस कोश्चनै च उ'नें पुच्छे दा असेंगी कोई बी जेह्ड़ी ऐ आर्ट जां जेह्ड़ी केह् चीज़ ऐ ते एह्दे च जियां अस साढ़े ग्रांऽ च जियां अस सूट बी सीने ते सूट सीने आस्तै सारे कोला पैह्लें अस कपड़ा जेह्ड़ा एह् नापना शुपना शुरू करने ते कपड़ा नापियै फ्ही असेंगी पता चलदा कि एह्दे आस्तै किन्ना साढ़ा धागा यूज़ होना ते कि'यां टिकन यूज़ होनी ऐ ओह् टिकन यूज करने दे बाद नलकी लैने दे बाद फ्ही अस जियां जेह्ड़ा एह् कपड़े दा कट्टना शुट्टना जां सीना बगैरा शुरू करने ते इयां गै मतलब हून इयां साढ़े ग्रांऽ च जियां कोई पालर करदा ते पालर आस्तै सारे कोला पैह्ले दुकान दा करना जरूरी ऐ ते अग्गें पिच्छे शीशा बगैरा ओह्दे च कोई धागा कोई क्रीमां स्रीमां जिन्नियां बी आपै गै उस स्हाब ने होंदियां न ओह् सारा किश मतलब रक्खियै अपने दुकानै च ते फ्ही अग्गें अस जेह्ड़ा एह् सिस्टम होंदा सिस्टम शुरू करने ते इ'यां गै साढ़े ग्रांऽ च जियां हून मिट्टी दियां केईं प्रकार दियां चीजां जेह्ड़ियां अस बनान्ने न जियां कोई चुल्ला बनांदा कोई निठियां बनांदा उसी बी शैल कुक्करे बगैरा किन्निरी सिन्रिरी लगाइयै उसी अस इ'यां सजान्ने न कोई तंदूर बगैरा बनांदा मिट्टी दियां बी जेह्ड़ियां एह् केईं प्रकार दियां चीजां जेह्ड़ियां एह् दिवाली बगैरा दीये बगैरा होई गे जोत्तां एह् मिट्टी दियां बी जेह्ड़ियां यूज़ होंदियां न केह् केह् इ'यां मतलब ग्राएं च जेह्ड़ियां एह् न मिट्टी दे कप जेह्ड़े मटके जेह्ड़े एह् बी जेह्ड़े बनदे न ते इ'यां गै अस अपने ग्राएं च जेह्ड़े एह् न एह् बौह्ने आस्तै बिन्ने बी जेह्ड़े एह् मक्के दे जेह्ड़े बाह्रै आह्लें छिल्के बोकडू जिनेंगी आखदे न उं'दे बी अस बिन्ने बगैरा बनान्ने न ते जियां हून बाह्र गै धान लाए दे उं'दे न ते जेह्ड़ा ओहदा घाह् होंदा ते ओह्दे बी जेह्ड़े अस बिन्ने जेह्ड़े बनान्ने न ते जियां मतलब कि अपना अपना हर कुसै दा बनाने दा तरीका होंदा कोई पर्दे बनांदा कपड़े दे उ'यां आपे गै उसी सींदा कट्टियै कोई पंदियां बनांदा जियां हून कोई फट्ट कपड़े पुराने होई जन्दे न ते उ'नेंगी बाटी बाटियै उन्दे बड़े सूट सि सिऐ सलाई कन्नै ते मैट बी जेह्ड़े अस बनान्ने न बौह्ने आस्तै जां जेह्ड़े एह् दरवाजे दुरवाजे च रक्खने आह्ले जेह्ड़े एह् एह् अस उ'नें कपड़े दे पुराने कपड़े जेह्के ऐ उ'नेंगी यूज करियै ओह् बनान्ने न ते केईं मतलब जियां मिट्टी दियां गै चीजां बनाङन न ते इ'यां गै मतलब फट्टे दे कपड़े कुपड़े दे बी जेह्ड़े मैट शुट उसी बनान्ने न इ'यां कोई पर्दे बनांदा कोई सूट सींदा ते कोई पालरें दा करदा कोई ड्राईंग श्रूइंग होई गेइयां बच्चें दी ते एह्दे च कोई ड्राईंग च कोई जेह्ड़ियां जियां कोई कुत्ता आखै कोई बिल्ली आखेआ कोई बांदर आखेआ एह्दे बेच्च एह् चीजां मतलब बी ड्राईंग श्रूइंग जेह्ड़ी अस साढ़ै इत्थे ग्रांऽ च बनांदे न इ'यां बच्चे कोई ड्राईंग दिंदा कोई आखदा बी चलो भाई तुस कुत्ता नी शैल बनाई दिंदा ते ओह् कुत्ता बनाई आंह्नदा नेईं हून असें जनानियें कुड़ियें कोई आक्खग मिट्टी लै ते चुल्ला बना कोई चुल्ला बनांदा कोई निठियां बनांदा कोई तन्दूर बनांदा कोई दीये बनांदा इ'यां गै मतलब इस्सै प्रकर दियां चीजां जेह्ड़ियां एह् साढ़े ग्रांऽ बेच्च बी जेह्ड़ियां एह् होदियां न ते ग्राएं बिच्च ते इ'यै चीजां बनदियां न कि कोई मिट्टी दियां होई गेइयां कोई फट्टे पराने कपड़े दियां चीजां होई गेइयां कोई घाह् दी चक्ली होई गेई जियां कोई लफाफे दी चक्ली बी बनांदे न एह् प्लास्टिक आह्ले जेह्ड़े लफाफे होंदे न ओह्दे घाह् किट्ठा करियै बेच्च रोल डोल करियै बी जेह्ड़े बुनदे अस ते अग्गें गै चकले अस बनान्ने ते इ'यां गै फट्टे दे कपड़े जेह्के पराने होंदे न ते उ'नेंगी चीरी चीरियै ते बिच्च उं'दै लफाफा यूज करियै जां घाह् यूज करियै ओह्दे जेह्ड़े बिन्ने ते अस बौह्ने बेल्लै बनान्ने न ते इ'यां गै मतलब कि पारने कपड़े किट्ठे करी करियै अस ते उं'दे केईं बारी अस चिरियै ते जोड़ी जोड़ियै परदे बी बनान्ने डिजाइन पाइयै अच्छी तरह मतलब इक जेह्ड़े आखदे आर्ट चित्र करियै इस टाइप च पर्दा बनान्ने कोई एह् नी पता चलदा ऐ कट्टे दा ऐ जां नमें कपड़े दा इ'यां गै चक्ले बी बनान्ने ते ओह्दे बिच्च बी रंग बरंगे लफाफे कन्नै डिजाइन बनाइयै अस उसी त्यार करने न कोई बी चीज अस बनाह्गे जियां मिट्टी दे चुल्ले बनाह्गे ते ओह्दे बिच्च बी अस जिसलै उसी गोहा बगैरै आई गेआ जेह्ड़े कलर बगैरा करने न सफेदियां रंग रोगन अलग अलग तरीके कन्ने करने न ते उसी बी अस इ'यां गै मतलब कि शो वास्तै जां जियां कोई आक्खो तुस उसी सजाने वास्तै ओह् जेह्ड़ी चीजां यूज करने न ते इ'यां हर चीजें दे मतलब एह् करने न सूट गै सीने न ते उ'नेंगी बी अस मतलब कि डिजाइन बनाने वास्तै कदें कुदै कट मारा'ने जां कुदै दूआ कपड़ा लाइयै उसी सजाने वास्तै ओह् करा ने ते इ'यां गै हर एक चीज गी अस सजाने दी एह् कोशिश करने आं ते जियां मतलब कोई ड्राइंग गै करदा ते ओह्दे च बी इक चीजें च जियां द'ऊं त्रै रंग अस इक्कै मिक्स करने न ते ताकि एह् थोह्ड़ा दिक्खने गी ज्यादा शैल लग्गै जियां कुसै दी पेंटिंग गै दित्ती बनाने गी इ'यां कोई आखदा इक माह्नू शकल बनाइयै गै ओह्दे च चित्र करङन ते इक जियां रंग कोई जियां हत्थें कोई अलग रंग करी ओड़ेआ पैरै ई कोई अलग करी ओड़ेआ बांहियें कोई अलग करी ओड़ेआ लत्तें कोई अलग करी ओड़ेओ ते बस इ'यां गै मतलब इक अच्छी ड्रांइग जेह्की ऐ ओह् बनी जंदी ऐ इ'यां ते इ'यां गै हर चीजें गी सजाने आस्तै अलग अलग जां चुल्लें शुल्लें कुदै रंग लाई उड़ेआ सूटें कुदै कपड़ा लाई ओड़ेआ परदें च बी कुदै अलग अलग कपड़ा कोई जोड़ी उड़ेआ ते बिन्ने च बी लफाफा कोई अलग अलग रंगै दा पाई ओड़ेआ इ'यां मतलब हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ उस सजाने दा ओह् कीता जंदा ऐ